मोदोम बारायनो नाजागासिनो थानाय सोरबा सुबुंनो जोंनि गामियाव मुंदांखा न'नि मुलियानो जादों फुंआवनो सिखारनानै लामायाव थांलाय फैलाय थाबायनानै फुंनि गोजोन बार जानांगोन लोगोसे देहायारि मावथाइखौ मोजाङै मोजां लाखिनो थाखाय फुंनि हाबाफारिफोर मावनांगोन आथिं आखाइ खौ सोमाव नांगोन मोदोम मेगन खर' उदैफोरखौ नांगौसेबां लाहाय लुहु खालाम नांगोन जाहाथे देहाया मोजाङै मोजां थायो फुंनि बार जायोब्ला देहाया नांगौसेबां मेलेमनि मोन्दांथि आरो देहानि अजनफ्राबो खमियो लोगोसे फुंनि माखासे मोजां हाबाफारिफोर मावोब्ला देहायावबो मोजां जायो मुलामफा मोनो आरो जोबनो गैयै देहायाव नुजानाय जेंनाफोराबो लासैनो खारलाङो लोगोसे मोदोम बारायबाय थानायाबो लासैनो खमायलाङो फुंनि मोजां बार जानायजों लोगोसे न'नि माखासे हाबाफोर मावोब्लाबो देहानि माखासे नांनायनि बारा अजन बांनायाबो खमाय लाङो आरो देहानि गासै दाथाइफ्रा मोजाङै थायो